हाँ नमस्ते भैया भैया कहीं पर बस रोक दीजिए वो बच्चे भूखे हैं तो खाना वाना खाएंगे टोयलेट टोयलेट जाएंगे अरे भैया मज़बूरी है करें तो क्या करें बच्चों की बात है हमारी होती तो कोई बात नहीं वो ये सब तो ठीक है भैया लेकिन अब दूर की सफ़र है भैया थोड़ा बहुत इंतज़ाम करके लाएगा खतम हो गया अब बोतल ही है तो हाँ वो तो हाँ तो हाँ हाँ हाँ हाँ हाँ ह्म्म लेकिन भैया एक एक बार कोशिश करो रुकवा दो ह्म्म ह्म्म हाँ ह्म्म हाँ हाँ ह्म्म हाँ चलिए भैया ठीक है लेकिन अब आगे थोड़ा रोक दो बच्चे के सु सु लगी है वो तो करवाना तो ज़रूरी चलो पानी वानी कोई बात नही ठीक है भैया हाँ ठीक ठीक अच्छा ठीक ठीक ठीक ठीक नमस्ते